जय झूलेलाल असांजे बगीचे में ॾाढा तरहनि जा ग़ुल ऐं फल थींदा आहिनि जेके फुल उॻंदा आहिनि उहो असां भॻवाननि खे मालाऊं ठाहे पाईंदा आहियूं ऐं जेके पट ते किरी पवंदा आहिनि उहो वापिसि प्लांट में विझी करे उन मां नओ ग़ुल उॻाईंदा आहियूं ऐं जेके फल उॻंदा आहिनि भाई केला थिया ऐं सूफ़ थियो भाॼियूं बि उॻंदियूं आहिनि सिंगियूं टमाटा कढ़ी पत्तो तुलसी उहो असां घर में यूस कंदा आहियूं ऐं असांजे वृत खां वधीक हुजे त असां पाड़े वारनि खे बि ॾेई ईंदा आहियूं ईअं असां पंहिंजे गार्डन जी देख रेख कंदा आहियूं जय झूलेलाल